जब हम बच्चा रही तऽ रोडपर हमरा गाँवके किछु लड़िका सब गाड़ीके रेसिंग करैत रहै हारा बाजी लगाके कोन आगे पहुचै यऽ कोन ऐसे चला रहले गाड़ी कोइ चक्का उठाके कोइ स्लाइड मारिके इसब देखिके हमरो शौक रहै किछु गाड़ी इसी टाइपके चलाबैके तऽ एक बार हमर रिश्तेदार आयल रहै गाड़ी लेके तऽ ओकर गाड़ी लेके हम गेली ऐसे राइडिंगेपर तऽ किछु दोस्त जाइ रहै ओकर सबके साथे हमसब फोर लाइनपर पहुँचली फोर लाइनपर पहुँचलाके बाद आठ दस आदमी रही हमसब सब गोटे सब अपन अपन गाड़ीसँ वहाँसँ स्टार्ट केली गाड़ी आओर स्पीडमे लगे रहै कोन कितना जल्दी जहाँके जगह रहै वहाँ पहुँचेके रहै वहाँपर कितना जल्दी कोन आदमी पहुँचैए

टकरेलाके बाद गिरलाके बाद केकरो पयर छिलैले केकरो हाथ छिलैले ओकरा सबके उठा पुठाके हमसब हॉस्पिटल पहुँचेली हॉस्पिटल पहुँचेलाके बाद हम मम्मी पप्पाके फोन करके बतेली डर भी लगैत रहै फोन करैमे फिर भी फोन करके बतेली ओकर मम्मी पप्पाके हॉस्पिटलमे हमरो सबके किछु बात उत सुनेलक एकरा बादसँ हमसब बाइक कोशिश करै छी तेकरा हिसाबेसँ चलब तकर बाद स्लोए चलाउ एसे ही बस अपना जादा स्पीडमे गाड़ी भी नहि चलाबैके चाही आओर धीरे धीरे आना जाना अभी भी करै छी गाड़ी चलाबैके शौक अभी भी है